जगांतल्या पांच देशांची किंवा कंट्रींचीं नांवां जीं आसा तीं हांव सांगतां युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सयुक्त अरब अमिराती भारत किंवा इंडिया रशिया आनी पांचवी जावन आसा श्रीलंका